جی میں ٹی وی شو شارک ٹینک سے بہت اچھی طرح واقف ہوں اور پچھلے ایک سال سے میں خود اس کاروبار کا حصہ ہوں پہلے میں اس کو نہیں جانتا تھا لیکن ایک دن مجھے میرے دوست شاداب نے مجھے اس بارے میں بہت اچھی طرح سمجھایا میرے سوالات تھے اس کے سارے جوابات شاداب نے دی تو میں بالکل تیار ہو گیا اس کو کرنے کے لیے اب میں اس کو کر رہا ہوں اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہیں کافی پیسے آ رہے ہیں اور کچھ اس کے خاص طریقے ہیں جیسے کہ وہ پیسہ لگاتے ہیں اور جیسے کہ کہ جیسے کسی نے اگر ان کو ایک لاکھ روپئے دی تو بیس ہزار ان کو چاہیے کہ فیصد لیکن وہ پہلے آپ کے کاروبار کو دیکھتے ہیں اور آپ کیسا کاروبار کرتے ہیں اس سے پہلے کتنا فائدہ کمائیں کتنے دن میں اور کتنے لاگت میں آپ نے کاروبار کیا اور اس میں کتنا آپ نے کمایا یہ سب دیکھنے کے بعد وہ آپ کو سپوٹ کرتے ہیں اور اس راستے میں وہ آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں نقصان سے بچاتے ہیں اس لیے شارک ٹینک کو بہتر سمجھتا ہوں